हालींच आमच्या घराचें नवें बांदकाम जावन पूर्ण जालें मनाकूय बरें दिसलें सगळी बारिकातली बारीक गजाल लेकीन उरगूत काडली आतां घराचें सुशोबीकरण करपाचें बी तें सगळें अशें उरिल्लें खिडक्यांचो विशय येयलो खिडकीचे ग्रिल्स दारां बिरां लावप तें सगळें जाल्लें म्हण आतां खिडकेक बरो एक लूक दिवपा खातीर ताच्या खातीर मग कप पडदे जाय आसले पडदे हांवें तुमच्या वॅबसायटी वयल्यान घेतल्या पडदे म्हणजे कटर्न्स इतले बरे दिसले सामके म्हाका जाय तशे मना सारके मेळ्ळे तांचो मटिरियल इतलो बरो एकदम थीक आनी जाय तसो

इतले सुंदर ते कटर्न्स आसले इतले सुंदर ते पड्डे आसले म्हाका खूब आवडले सकाळीं उठून पयली म्हणजे हांव ते कटर्न्स सायडीक करतां आनी तेतुतल्यान जो उजवाड येता खिडकेंतल्यान भितून खूब बरें दिसता